जी हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धि के बारे में जो कि मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर तो नहीं हैं पर हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जो मैं करना चाहती थी वो मैंने बहुत ही ज़्यादा वो मैं बनी हूँ वो मैं बहुत ज़्यादा कर पाई हूँ अपनी लाइफ़ में पहले जब मैं छोटी थी तो मैं मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ था मैं मैं मेरे पास एक बोर्ड था छोटा सा तो मैं उस पर स्कूल से चॉक ले आती थी और मैं फिर उस पर लिख लिख के ख़ुद ही पढ़ती रहती थी और और घर में जो जैसे भाई है या मम्मी है तो उन से भी मैं लिख लिख कर ही बातें किया करती थी और अब जो आस पास के जो छोटे मेरे जो भाई बहन हैं उन्हें मैं पढ़ाती थी कितना मुझे आता था मैं उन्हें पढ़ाती रहती थी मुझे बहुत पसंद था पढ़ाना तो मैं सोचती थी कि मैं काश ऐसा हो कि मैं एक टीचर बनूँ और मैं भी मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हों और मैं भी उन्हें पढ़ाऊँ मेरा ये एक सपना था जो कि मैंने काफ़ी हद्द तक उसे पूरा किया और मैं स्कूल भी गई हूँ पढ़ाने मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है और मेरे घर पर मैं मेरे घर पर बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए मैं बैच लगाती हूँ चार से पाँच बै पाँच बैच जो हैं वो अभी लगने लगे हैं तो हर स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो मैं उन्हें पढ़ाती हूँ तो मैंने काफ़ी हद्द तक अपने सच सपने को साकार किया है